हमर कोनो ब्लॉग पोथी या राइटअप कविता लिखने तऽ नहि छी लेकिन हम डायरीसँ लिखै छी जकर लिखबाके लेल हमरा जाहि कोचिंग सेन्टरमे हम पढ़ै छलहुँ ओइके संस्थापक जे टीचर छलाह से हमरा कहलनि जे अहाँसब डायरी लिखैके कोशिश करू अपन जीवनके घटनाके बारेमे लिखू ताही दिनसँ हम अपन जीवनके घटनाके एकटा डायरीमे नोट करैत जाइ छी आओर लिखैत जाइ छी जे हमरा आगे जाके अपन बितल समयके याद दिलाइत आओर अहुँ सबसँ अनुरोध करब जे अहुँसब लिखू